मिगी सारें कशा मिगी सारे मौसम पसंद न मिगी गर्मियां पैह्लें बड़ियां पसंद हियां सर्दियां निं हियां पसंद कि केह् मिगी ठंड बड़ी लगदी ही ब हून किश सालै दा मिगी केह् होआ दा कि मिगी गर्मी बड़ी लग्गा दी गर्मी बी अजकल्ल किश जैदा गै होआ दी छड़ा पसीना पसीना होआ दा ते ठंड हून बी मिगी लगदी ते इ'यां किश खास मौसम निं ऐ कि मिगी बड़ा पसंद ऐ इ'यां निक्के होंदे ऐ किश गल्लां कि गर्मियें गी ठंडे पानी आह्ली जगह पर जाना साढ़े उत्थै होंदा हा दरेआ उत्थै जाना पैर जि'यां पानी च पाइयै बैठे दे रौह्ना गल्लां करनियां जां फ्ही गर्मियां होन जां सर्दियां होंदियां ते छतै पर जाना ते धुप्प सेकनी पूरे पूरे दिन ते फ्ही रौह्ना धुप्प सेकना ते नेईं ना घुप्पै च बौह्ना ते फ्रूट कट्टियै खंदे रौह्ना आं ते गर्मियें दियां छुट्टियां पौंदियां हियां ते अस उत्थै जंदे हे नानी घर बड़े बड़े दिन रौंह्दे हे नानी घर मासी घर बी रौंह्दे हे उत्थै बूह्टे होर अम्ब लगदे ते में बाल्टी लेइयै जाना ते अम्ब त्रोड़ने ते फ्ही बाल्टी भरनी ते फ्ही सारे पाइयै उस्सी ते घर गी आनी ते फ्ही सारें जनें जिन्ने बी घर टब्बरै गी होन सारें इ'यां बौह्ना किट्ठे होइयै ते ओह् बाल्टी च इक इक अम्ब लैंदे जाना ते फ्ही इ'यां चूपदे जाना अम्ब ओह् बड़ा शैल हा ते ओह् दिन किश बक्खरे गै ऐ हे जैलूं अस निक्के निक्के होंदे हे ते इ'या सारे मिली बंडियै खेल्लदे हे ते किश किश करदे हे ते अजकल्ल लोकें कोल इन्ना टैम गै निं ऐ कि किट्ठे बौह्न जां फ्ही खान पीन किट्ठे सर्दियें च इ'यां किश पकौड़े होई गे चाह् होई ते बना बना किश इ'यां किट्ठे बेहियै खाचै ओह् बड़ा मजा औंदा जां किश निक्के निक्के होंदे ते पापै गी आखना कि चलो पापा कुदै चलने आं घुम्मनै गी ते पापा इ'यां बड़े बिज़ी होंदे ते अस आखदे रौंह्दे कि तुस कुदै लैंदे निं असें गी घुम्मनै गी ते ओह् फ्ही इ'यां इक दिन छुट्टी लेइयै असें गी जंदे हे घुम्मानै गी कुदै कुदै ते ओह् एह् चीजां निक्के होंदे दियां बड़ियां शैल जेह्ड़ियां हून थ्होंदियां निं हैन कि केह् इन्ना टैम बी निं ऐ कुसै कोल सारे अपने अपने च बिज़ी न